हाँ मैं बाइक से ट्रिप पे गया तो मुझे स्वास्थ्य रखने में काफ़ी परेशानी आती हैं और ट्रिप के दौरान में सड़क के किनारे बैठ कर ही खाना पसंद करता हूँ क्योंकि ट्रिप करते समय सड़क पर बैठकर खाने में काफ़ी मजा आता है सड़क पर बैठकर जंगलों में अपने हाथों से पकाकर खाने में बहुत मजा आता है और बाइक चलाते चलाते पीठ में और कंधों में दर्द होने लगता है कि बस आराम कर लो तो दिन भर बाइक चलाते रात को आराम करते हैं तो खाना पका कर खाते हैं तो कितना मजा आता है मानो किसी रेस्टोरेंट फैल है उसके सामने